मैं अनर्सा बनाना सीखना चाहता हूँ यह एक महाराष्ट्रीयन व्यंजन है लेकिन इसको बनाने की विधि थोड़ी कठिन है इसलिए यह मुझे व्यंजन कठिन लगता है क्योंकि इसमें जैसे चावल को दो या तीन दिन पहले पानी में भिगोना पड़ता है फिर जब आप पानी में भिगोने के बाद दो या तीन दिन बाद जब आप इसको निकालेंगे तो इस चावल को छाहों में छाँव में सूखाना पड़ता है लेकिन सूखाना इतना ही है एक घण्टे के आसपास जिसमें कि इस चावल की नमी बरकरार रहे फिर इस का आटा पीसना है आटा पीसने के बाद इसकी इस को भूनना है घी में फिर उसकी चाशनी बनाना है और चाशनी बनाने के बाद फिर इसको घी में भूनकर फिर उसमें राजघीर और तिल चिपका कर चाशनी के साथ मिला कर इसको बनाना है तो व्यंजन तो बहुत स्वादिष्ट है लेकिन ये बहुत कठिन है और बहुत लंबी प्रक्रिया है इसकी तीन या चार दिन की तो ये मैं बनाना जरूर चाहता हूँ लेकिन ये बहुत कठिन है इसलिए मुझे इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है लेकिन खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगता है तो इसलिए मेरी रुचि भी है कि मैं इसको एक बार बना के देखूँ